तर म्हाका आनी म्हाज्या इश्टांक भोंवपा वचपाचें आसा आनी त्या खातीर आमकां भाड्याक थोडी गाडयो जाय आमकां टू व्हिलर जाय आमी आठ जाणां आसलेल्या कारण आमकां चार टू व्हिलरीची गरज पडटली आमी ती गाडयो घेवन चार दीस भोंवपाचें ठरयलां आमकां मातशें सांगचें की दर किलोमिटराक कितले पयशे पडटले ते पेट्रोल बी आमीच घालप गाय तुमी घालून दितले हेज्या बद्दलूय बीन मातशे प्रश्न आसलें आनी जेन्ना तुमी गाडी दिता तेन्ना तुमी पेट्रोल टँक फूल करून दिता काय ना हेंयी बीन मातशें सांगचें आमी म्हज्या इश्टान वास्कोचो एक विल्ला बूक केला आनी आमी थंयत रावतली सो आमकां गाडयो तुमी थंय हाडून दितली कांय आमी ती व्हरपा तुमच्या सेंटरान येवपाचें हेज्याय बद्दल मातशें सांगचें तुमच्या सेंटराचो एक्जेक्ट लोकेशनूय बीन मातसो सांगचो सगल्यांत सवाय खंयची गाडी तेज्या बद्दल एक प्रश्न आसलो तुमच्या कडेन सगळ्या सगळ्यांन सवाय जी गाडी आहा ती म्हाका फसिनो शी दिसता पूण आमकां फसिनो नाका तेज्या लागोन आमकां अशी चार एक्टिवा मेळ्ळ्यार बरें जातासलें किद्याक म्हाका आठ जाणां आसलीं आमी हें चार दिसान काणकोणच्या मल्लिकार्जून देवळान थंयच्या पाळोलेम बिचार बीन वचपाक सोदता आनी दुसरे दिसा ट्राय ट्रायनिटी बिचार वोसोन मॉल द गोवा वचपाक सोदता तिसऱ्या दिसाचो प्लॅन असो आसा की फोंड्याच्या शांतादुर्गा देवळान थंयच्यान बोंडला वायल्ड लायफ सेंच्युरी आनी मागीर परत घरा चवथ्या दिसा आमी वेर्णाच्या महालसा नारायणी देवळान वसोन थंयच्यान वास्कोच्या नेवी म्युजियमांतल्यान बोगमालो बिचार वचपाक सोदता आमकां गाडयो मेयटली अशी इत्शा धरता ह्या बद्दल मातशें आमकां सांगचें आनी सगळें स्पेसिफाय करचें